जोंहा आब' गेदेरा बालाफारायाव जादों आब'नि नामआ जाबाय हाजो हाजो नाम उन्दै आस्सा बेनिफ्राय आदा देरसिन दंमोन बेयो लायमुख्रियाव खारलांबाय बियो बाजैखौ मोन्दोंमोन अन्थाइ बारिनिफ्राय आं बेखौ मिथियो आरो जोंनि बिनानावफोरा जों बिदा फंबाय साथामल'दै आङो गोन आरो आदानि नामआ बन्दा आरो सासेनि नामआ जाबाय खेला होनो जोङो खेलाजों आंजों जावजामोन बेबो थैबाय आरो आदा गेदेरा दं जों सानैल' दंसै आब'मोनहा साबामोन सासे रौतायाव सासे धेकियाजुलियाव सासे बै माबायाव बान्दुगुरि साइडआव ओमफ्राय सासे नैबे खल्थंपारायाव बिसोर साबा जाबाय दा बिसोरो नामफ्रा जाबाय हाजो आरो बथि आरो लाम्र' सखा ओमफ्राय सासेनि नामआ उन्दैसिना माबामोन आरो बाथिं होनोमोन बेनो जोंनि संखियाफ्रा बिब' बिनानाव बिदाफ्रा बे आदा गेदेरल' जों सानैजों जावजामोन जों साथामल'खामोन आरो हौवासाफ्रा बिब'फ्रा जाबाय बिनानावफ्रा जाबाय साबामोन आरो हिनजावसाफ्रा बेनो आंनि बुंनांगौ खोथा बाथ्राया सेस आं फोजोबनाय जाबाय अ बेखौ बावलांदो आङो गेलेनाय बेफोरबायदि जोङो गासैबो मिलायजोबोमोन मिलि जुलि आरामसे बयजोंबो नांलाय खमलायबो गैयामोन आरो बिदा फंबायबाबो जोङो नांलायनाय गैयामोन आरो बेफोरनो जोंनि अनलायनाय जालायनाय बेफोरनो जोंनि मोजां सम्फथि आर्जिलांदोंमोन मोजाङै सोलिलांदोंमोन आरो हायालै जोङो गेलेनाया जाबाय जोंनि फोथारावनो गेलेयो जोंनि खाथियावनो दंखायो फोथार गुवारनो स्कुलबो दं बेयावनो जोङो मिलि जुलि गेलेयोमोन बयजोंबो मिलायखाजोबोमोन बलबो गेलेयो स्कुलबो फरायो बेफोरनो आरो जोंनि गेलेनाय जोंनि मोजांमोनलायनाय गासैजोंबो जों मिलिलायनाय मिलायलायनानै जायोमोन आरो बिदिनो गेलेयोमोन जोङो बल खेला जेनामोन जेरावबो जोङो स्कुल फरायनाय समाव जेरावबो जों जोहैनोबो मोनोमोन